हिकु दफ़ो मां डुबई विज़िट विज़ा ते डुबई वियो हुउसि फेमिलीअ सां गॾु त हुननि खे मुंहिंजी हिंदी ऐं सिंधी भाषा सम्झि में न पई अचे छोकी उते अरबिक लेंग्वेज हलंदी आहे ऐं अरबी लेंग्वेज मु मूंखे न पई सम्झि में अचे त मूंखे इंग्लिश जो नॉलेज हुओ त मां इंग्लिश लेंग्वेज सां हुननि सां ॻाल्हायो त हुननि खे इंग्लिश सम्झि में पई अचे त हिननि इन इन तरीक़े सां ॿिन्हिनि हिक ॿिन्हिनि खे कार्डीनेट कयो वरी हिकिड़े होटल में बि वियासीं त हुते बि अरबिक लेंग्वेज ॻाल्हाइनि पिया त हुननि खे मुंहिंजी हिंदी सिंधी न पई सम्झि में अचे त हुननि खे मां इंग्लिश में ॻाल्हायो त हुननि खे इंग्लिश नॉलेज में हुई त उहा इंग्लिश उ सम्झनि पिया त हिन करे हिक ॿिए सां कार्डीनेट कयो हिन तरह सां भई उते मॉल में बि वियासीं डुबई में त उते बि अ अरबिक लेंग्वेज ई हुई त भई सम्झ में न पई अचे त उते बि मां इंग्लिश ॻाल्हाए हुननि सां कार्डीनेट कयो